گوتم بدھ نگر ضلع میں بہت سارے مقامی نقل و حمل کے اختیارات ہیں جس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ اختیارات یہاں پر رہنے والے لوگوں کے روزمرہ زندگی میں اثرانداز ہوتے ہیں جیسے کہ میٹرو ہے یا پھر ٹیکسی ہے اس کا استعمال کر کے ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی اور اس سے ہم لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کوئی بھی عام آدمی اپنی سواری پکڑ کر کہیں بھی آسانی سے چلا جاتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی چاہے دن ہو یا پھر رات تنہا تنہا ہو یا پھر بہت سارے لوگ سارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے یہ ہماری ترقی کے ایک نشانی ہے کہ ہم لوگ اتنا ترکی کر چکے ہیں اور ہم لوگ اور مزید ترقی کے خواہش مند ہیں